हिकु हज़ार टीह ॾह हज़ार ॿ सौ ॿटीह हिकु लखु पंजुवीह हज़ार पंज सौ हिकु पंज लख अठेतालीह हज़ार हिक सौ पंज नव लख ॿारहं हज़ार ॿ सौ ॿावीह